ابھی تک تو میں کسی مقابلے میں تیراکی کے مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہوں ابھی تک تو میں کسی مقابلے میں تیراکی کے مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہوں چاہے وہ نیشنل لیول ہو یا کسی بھی لیول پہ ہو ہاں البتہ یہ میرا شوق ہے اور مجھے بہت پسند ہے میں تیراکی کو ہمیشہ وہ کرتا ہوں مگر اگر مجھے آپشن کے طور پہ کہا جائے کہ دو چیزیں چلو جس سے ہم فن کرتے ہیں مزے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں دو تین چیزیں اگر مجھے چوائز کرنے میں دے تو میں پہلے نمبر پہ تیراکی کو ہی رکھوں گا تیراکی میرا بہت ہی پسندیدہ ہے یہ ہے ہاں حصہ نہیں لیا ہوں لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ میں حصہ لوں تیراکی پیشہ ورانہ طریقے سے تو میں حصہ یہ نہیں لیا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو اپنے تجربات ہے ایکپیرئنس ہے جیسے میں تیراکی کرتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ سوئمنگ کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ایک دم یہ ہوتے ہے ڈر اپنے آپ کو ڈر کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے یا ہم پانی کر لیں گے میری خوبی یہ ہے تیراکی کے اندر کہ میں اگر غوطہ زنی کروں یا غوطہ لگاؤں تو بہت لمبی سانس کے ساتھ میں ایک منٹ سے بھی زیادہ کئی منٹوں تک پانی کے اندر ہی رہ سکتا ہوں ٹھیک